आं दाख्लैहाय आइ फ'न फर्टिन प्र' मेक्स बायदों ओमफ्राय बेना केमेराया बिराद मोजां जुम खालामनानै बिराद गोजान गोजाननिखौनो खाथियाव बोनानै मोजां कुवालिटिआव खेबनो हायो